आरोग्य सेतु ऐप आयल छै करोनाक समयमे ओइ समयमे उपयोग करय रहय छियै हम्मे सब करलहुँ रहय अपन मोबाइलसँ जेकि कोनो जरूरतमन्द लोकके अगर काज होइ रहय तऽ ओही ऐपसँ हमरा सब जुड़ल रहय रही ताहि लेल ककरोसँ छुआछूतसँ परहेज रहयके लेल जानकारी प्राप्त करयके लेल ई करय रही जहाँ तक सरकारी ऐप ऐप जे छै हमरा सब उपयोगमे आनय रही आओर तकर बाद छल जे हमरसभके कोनो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आबय छल तकर सेहो उपयोगमे करय छी आओर डिजिटल जानकारी सेहो लै छी आओर हमर गाँवमे करोना नहि आयल ई बड़ा सुखक गप अहि ऐपके जरिआ हमरा सब ई इन्तजामके लेल व्यवस्थित रहलहुँ तखन से एखन तक हमरा सब स्व स्वस्थ छी जेकि करोना ई गाँवके छूलक नहि हमरा सब परहेज रहलहुँ आओर दू बार करोनाके टीकाकरण भेल यऽ हमर सबहक तेसर बात बेरके लेल अपेक्षित छी आओर एहि लेल अहाँ सभक हमर सबहक गाँवमे सब सामान्य स्थितिमे रहल करोनाके समयमे